جیسے روایت آپ بتانا چاہتی ہوں میں آپ کو جیسے ہماری عید آتی ہے عید پہ ہم لوگ سوئیاں بناتے ہیں دہی بڑے چھولے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پر سوئیاں کمپلسری ہوتی ہے بننی اور جیسے بقرہ عید آتی ہے بقرہ عید میں ہم لوگ بکرے کا گوشت وغیرہ بناتے ہیں بریانی بنتی ہے اُس میں قورمہ بنتا ہے اور جیسے ہندؤوں کا تہوار آتا ہے اُس میں ہولی ہولی میں گجیا بنتی ہیں حلوہ بنتا ہے یہ سب اور دیوالی دیوالی پہ میٹھے میں جیسے کہ مٹھائیاں بٹتی ہیں اِدھر اُدھر لوگ آتے جاتے ہیں ناشتہ پانی لگتے ہیں مٹھائیوں میٹھے کا زیادہ پریوگ کیا جاتا ہے جیسے پنجابیوں کا تہوار ہوتا ہے پنجابیوں میں لوہری جب آتی ہے تب اُس میں اُن لوگوں میں فولے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں گجک وغیرہ مونگ پھلی وغیرہ اور جیسے بِہاریوں کی جو چھٹ پوجا آتی ہے چھٹ پوجا میں وہ لوگ کدّو کی سبزی کا زیادہ پریوگ کرتے ہیں کدّو کی سبزی سے ہی اپنا فاسٹ وغیرہ کھولتے ہیں